नमस्ते हाँ चाय वाले बोल रहें दो बनवा लीजिए मेरा मैनू है दस रुपये की चाय है मेरे पास कॉफी भी है ब्लैक टी भी है बीस रुपये वाली आपको कौनसी चाय चाहिए छोटी ले लें

ठीक है आप ले जाइए ठीक है भिजवा देंगे ठीक है ऑफिस में भिजवा देंगे पेमेन्ट मैं आपको व्हाट्सएप पर कर दे रही इस्केनर आप भेज देना मुझे पेमेन्ट व्हाट्सएप पर ठीक है एड्रे कहाँ पर भेजना है कौनसे ऑफिस में ऑफिस का नाम बताओ तब तो हम भेजेंगे ठीक है वहाँ पर भेज दूँगी ठीक है दो बजे भेज दूँगी हाँ ठीक है आप मुझे पेमेन्ट कर दो मैं भिजवाती हूँ चाय अभी दो बजे तक पर दो बजे तक भिजवा दूँगी दस पन्द्रह मिनट में ठीक है ओके बाय